ہیلو ہیلو جی کون بول رہے ہیں جی جی جی بولیے کیا بات ہے اچھا چھا کیا ہوا ہوا کیا ہے بتا دیتے ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا فیوز چیک کیا آپ نے چیک کیا آپ نے اور لگ رہا ہے کہ آپ کا فیوز اڑ گیا ہے گھر کا تو ایک بار آپ فیوز کھول کے اس کو چیک کیجیے وہاں کا جو تار ہوتا ہے صحیح ہے کہ خراب ہو گیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا سمجھ رہے کہ نہیں اچھا اچھا ہاں تو ابھی جو ہے نا ہم تھوڑا سا سائٹ پہ آئے ہوئے تھے یہاں لگ بھگ لگے گا آدھا ایک گھنٹہ لگے گا آنے میں تو کیا آپ ویٹ کر پائیں گے میرا اچھا اچھا اچھا نہیں ہم کوشش کریں گے اچھا نہیں ہم کوشش کریں گے کہ جلدی آئیں کیونکہ آج کل موسم بھی صحیح نہیں ہے بہت گرمی رہتی ہے تو ہم کوشش کریں گے جلدی آنے کی اچھا اچھا کوئی رہے گا نا وہاں گھر پہ چلیے میں ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں ٹھیک اوکے ٹھیک ہے آتے ہیں